हेल'

अ मेलेरियाखौ होबथानो थाखायदा नोंसोरो ओ न'फोरखौ नोंसोरो एसे सिखोन साखोन ला मोननाय उन्दुनाय समफोराव नोंसोर मुसारि खोंनानै उन्दु आरो खाथि खालानि हाग्राफोरखौबो नोंसोर दानस्रान दुनस्रां खालाम आरो नफोराव मानि दैफोरखौ जमा खालामनानै दोननाङा जेन'बा गेसाव गोफोनफोरखौ खाथि खालायाव गारनाङा आरो हो आरो हायोबा दैखौ नोंसोर फुदुंनानै सरनानै फुदुंनानो लों आरो माबा दाथ' मानि थाम्फै मुलि ओंखारोना बेफोरखौबो नोंसोरो खाथि खालायाव सारनानै ला आरो बै थाम्फै आगरबाथिफोरखौबो नोंसोरो एसे एनै सावनानै ला आरो हो आरो जानायफोरखौ नोंसोरो हो

औ आटसा बेनि थाखाय नोंसोर गाव गावनि देहाखौबि केयार खालाम आरो बांसिन मानि गेसाव गोफोननिफ्राय जानगाराव था आरो माखासे आरो दैफोरखौबो जाहाथे माने सिबस्राङो जायगा मैला दाखोरफोरखौ' नोंसोर खाथियाव दोननांखाया ओरैबायदि जोथोननि था आरो जाहाथे थामफैफोरबो जे नोंसिनि खाथियाव फैनो हाया बे रोखोमनि आरो

होनना दङ आरो मानि दानि सुबुंफोर ओरैबायदि मानि ओ मानि औ जेराव मोनामनाय थायो बेवहाय बांसिन बिसोरो होसोयो ओंखायनो जि जोमफोरखौबो नोंसोरो साखोन सिखोनै सुनानै ला आरो खाथिनि माबा मेडिकेल सेन्टारफोर दङबा बेफोराव नोंसोर फैनानै मुलि जाफै लांफै औ बांसिन मानि नै दामानि ननि थासारिखौ जोथो ला आरो बांसि मोजाङैनो

औ दे